एकटा पर्दा लेलहुँ जे देखबेमे तऽ रङ्ग बड छलै तेज लेकिन जब धोलहुँ तऽ ओकर सबटा रङ्ग झड़ि गेल आओर कपड़ा भी पातर भए गेल जाहिसे एहि पार ओहि पार झलके लागल बड ठगेलहुँ ओहि पर्दामे आओर जल्दी फाटि भी गेल